म्हाज्या घरांत हांवे खूब तरांचीं झाडां रोविल्लीं आसा त्या भाशेन घराच्या मुखार हांवें खुबशी तरांचीं फुलांचीं झाडां रोंपिल्लीं आसा घराच्या फाटल्यान खुबशीं फळांचीं झाडां लायिल्लीं आसा झाडांची भलायकी म्हणल्यार झाडांची काळजी हांव स्वताच तेंची घेतां झाडांक केन्ना उदक घालपाचें केन्ना तेंकां खत घालपाचें हें सगळें हांव म्हाजेंच हें करतां जर तेंकां नडणी येला जाल्यार नडणी काडपाचें तेंची कशी कशी कितें तीं जर मातशीं मोडल्यां बीन जाल्यार कशीं कट करून तीं रोवपाचें तेंकां खत केन्ना घालपाचें हें सगळें तेंची भलायकी हांवूच घेतां म्हाका फळांचीं झाडां रोंवपाक खूब आवडटा तेतूं भितर केळीं चिकू आंबो अनस पोपायो माड हे हांवें खूब म्हाज्या घराचे फाटल्यान खूब रोविल्ले आसा ते तेंची खूब भशेन काळजी घेवंची आसता जर माड रोवला जाल्यार माडाक पावसा दिसांनी तेंकां तेंगें माती सायडीन काडून तितून सारें बिरें घालचें पडटा जर केळीं रोयल्यांत जाल्यार गिमाचे दिसांनी तीं शिंपपाचीं पडटा तेंकां जर तेंकां कीड बीड लागला जाल्यार तेंकां स्प्रे हाडून मारची पडटा अशी करून हांव म्हाज्या झाडांची कुयदाद घेतां अशें म्हळ्यार सल्लो ज्या म्हाविद्यालयांत हांव कामा म्हुणून वता थंय आमचो एकटो सर आसा तो आमकां केन्ना केन्ना झाडांची कशी काळजी घेवपाची हें सांगता तें आमकां जें तेंका कशी वखद आसता झाडांची एक खत प्रमाणें एक कितें तरी आसता तें तयार करून कॉलेजींत तयार करून लोकांक सप्लाय करतात तें घातलें म्हणटकीर झाडां बरीं जावन येतात ते ते प्रमाणें सांगतात प्लस ते ऑर्गेनिक जें खत आसता तेंवूय हाडून दितात तें हांव यूज करून म्हाज्या झाडांची हांव बरे भशेन काळजी घेतां